हेलो सर क्या आप शंकर रेस्ट्रॉन्ट से बात कर रहे हैं मैं आपके वहाँ अपनी फैमिली के साथ आना चाहता हूँ तो आपके वहाँ क्या क्या सुविधाएँ हैं क्या आपके वहाँ बाथरूम स्वच्छ पानी लाइटिंग बैठने के लिए बैठक व्यवस्था खाने के लिए मटर पनीर दाल मखनी और इस्पेसल डाइट दमालु टिक्कर के साथ साथ जूस आदि में आपके वहाँ क्या क्या मिलता है आपके रेश्टोरेंट का खुलने का समय कब है और बंद होने का समय कब है आपके वहाँ क्या सेफ़ पार्किंग है कि मेरे पास ऑडी कार रखने के लिए सेफ़ पार्किंग चाहिए क्या आपके वहाँ गारेंटेड और अवेलेवल पार्किंग है